फोटोग्राफी मेरी हाबी गे ऐ ते ऐ मिगी मोटिवेट करदी के अ'ऊं कुसै जेल्लै बी अ'ऊं कुसै दे फोटो खिचने मिगी इ'यां फील होंदा लेकिन फिर अच्छा फोटो खिचना ऐ मिगी मोटिवेट करदा कि नेईं में और फोटो खीच्चां अजकल्ल फोटोग्राफी च स्कोप बी बड़ा जैने निं बनदा फोटोग्राफर कुसै कुसै दी कुआलटी होंदी ते में जने फोटो खिच्चना होंना मिगी सारे इ'यै आखदे कि तेरे फोटो खिच्चे दे बड़े स्हेई होंदे तु इक फोटोग्राफर बनी जा ते मेरे घरे आह्ले बी इ'यै जांदे कि में फोटोग्राफर बनी जां ते जरूर बनना बी चाह्ना ते में बनी बी जा फोटोग्राफर में अपने बोह्त सारे दोस्त जोल्लै बी कोई अग्गे पिच्छे जन्ने होन्ने चक्कर चुक्कर लाने लेईं ते कैमरा लेई जंदे मेरे कोल कैमरा पेदा घर अस लेई जंदे ते में उंदे फोटो शोटो खिचना होन्ना ते ओह् मिगी पैसे देने दी गल्ल करदे लेकिन मेरे उंदे कोला पैसे नेईं लैन्ना आ इ'यां गे अपनी इक जेल्लै बंदे दी हाबी बनी जंदी निं इक मकसद बनी जंदा ते ओह् फ्ही उस्सी पैसे दा घट जुनून खाली इ'यां चा औंदा निं ओह् एह् कम्म करै ते उस्से दी खुशी थोह्ंदी ते मी सच्ची बोह्त जैदा खुशी थोह्ंदी ते में फोटोग्राफी जेह्ड़ी ऐ ते कंटिन्यू रक्खना चाह्ना रक्खना चाह्ना अपनी जिंदगी च मी ऐह्दे च बोह्त जैदा खुशी थोह्ंदी पैसे भला घट थोह्न पर अंदरा जेह्ड़ी खुशी थोह्ंदी निं ते खुश रौंह्दा बंदा निक्के निक्के परिंदे ते निक्के निक्के जानवरे दे फोटो खीचदे रौह्ना होन्ना में ते मी ना बोह्त जैदा खुशी होंदी उंदे फोटो बार बार दिखिए कुसै दी दस्सना होन्ना ओह् बी सारे आखदे नेईं जार तु बोह्त स्हेई फोटो खिचना होन्ना